जैसेकि धान गरमीमे रोपल जाइत छै धान गरमीमे रोपाइत छै तऽ ठण्डीमे कटाइत छै आ धान कटि जाइत छै तऽ गहुँम ठण्डीमे बाग होइत छै तऽ गरमीमे कटाइत छै बैगनके पेड़ ठण्डीमे रोपाइत छै केलाके पेड़ ठंडीमे रोपाइत छै सजमनि घिउरा ई सारे ठण्डीमे रोपाइत छै आओर आमके पेड़ो ठण्डीमे रोपाइत छै गरमीमे ओ रोपाइत छै आओर